खौरां बिलायखौ फरायो मानोना सानसेयाव मा जादों मा जायाखै आरो गुबुन गुबुन जायगायाव मा जादों मा जायाखै बिखौ बिनि सायाव फरायो खौरां बिलाय फराययो बा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ आरो बबे खनायाव मा जादों आरो बबे खनायाव मा जायाखै जों बिखौ मिथिनो मोनो खौरां बिलायनि गेजेरजों गोबां गोजान गोजान जायगानि गेजेरावबो जोङो फरायनो मोनो दानि जुगाव मुबाइलफ्रावबो गोबां निउस लाइफ फोरखौ खोनानो मोनो सेखेननि गेजेराव नो जों बबेबा दाबसे जायगायाव माबा एक्सिडेन्टफोर जादोंबा बिखौ जों दसेनो नुनो मोनो आरो फरायनो मोनो खौरां बिलाया मोनसे गोदोनिफ्रायनो खौरां एबा खौरां बिलायजों बायदिसिना जानाय जाथायफोरखौ मोजां गाज्रि नि सायाव जोङो बिजिरनो हायो खौरां बिलाय फरायोबा दिनै मा जागोन मैया मा जादोंमोन बिखौ नायनो हायो आरो गोबां नलेदज खौ जों मोन्नो हायो गोबां जेरै साख्रि फोरनि खोथायावबो बुंनो हायो खौरांनि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोनो खौरां फोरनि गेजेरजों गासिखौबो जों खोनानो एबा मिथिनो मोनो फरायनायजों लोगोसे जोङो गोबां खौरां खामानि मावनायफोरखौ दोन्थ'नानै उनाव जोङो खौरां बिलायखौ दसेबाबो नायनो हायो मा जादों मा जायाखै आरो बेफोरखौ मिथिनो हायो बेफोरखौ मिथिनायनि उनाव जोङो सांग्राङै थानो हायो दानि दिनावथ' जोबोत गोबां सिखाव दाखायथ आरो गोबां मानसिफ्रानो थाखा फैसा लुथिनानै लांयो ससे लामा थाबायोब्लानो गारि मटर लाखियो बायदिसिना हाथियारफोर देखायनानै थाखा फैसा बख'नानै लांनो हायो हारसिं हाला नुयोब्ला गोबां मानसिफोरा खाबु लानो हमो गाज्रि खामानि मावनो जेबो गिला बेफोरनि बागैबो खौरां बिलायनि गेजेरजों जोङो सांग्रांथि थानो हायो